हेल्ल' आङो नोंथांमोननि माखासे बर'नि कालचार ट्रेडिसनफोरखौ नायनो थाखाय आं थांनो नागिरदोंमोन आं टुरिजोम बुंदोंमोन दा माब्लाफोर थांजागोन

औ

आच्चा अ अ अ जागोन दे जागोन